राॼनितिक वयव्स्था में राजनेता आहिनि और अधिकारियुनि जे हित जे संघर्ष और भ्रष्टाचार सां निपटण जे लाइ कई तरीक़ा आहिनि हुननि मां कुझु महत्वपूर्ण ॻाल्हियूं हिन समस्या जो समाधान करण में मदद कंदियूं आहिनि जंहिं मां की सभिनि खां पहिरियों थो अचे लोकतांत्रिक मूल्यनि जो पालण करणु हिन जे अनुसार अगरि कमु कयो आहे की न कयो आहे इहो हुन खां पोइ ईंदो आहे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की पंंहिंजी आज़ादी जे हिसाब सां पंहिंजे चुनाव के कीअं असां पंहिंजो बंदि बल ॾियूं थिया पिया उन खां पोइ ईंदो आहे कानून जो शासन पोइ वरी ईंदो आहे नागरिकनि जी भागीदारी की घणी उन में भागीदारी सां घणी उन में नागरिक हिस्सो वठीन था पिया हुन खां पोइ भ्रष्टाचार ज विरोधी कानून जे हिसाब सां बि